हमरा लागैए गाबैत काल सुर आ ताल आ लयसँ के साथ साथ अहाँकेँ शरीर आओर चेहराके भाव भी बहुत जादा महत्व राखै छै किआकि अहाँ जेकरा लग गाबि रहल छी जेकरा सुना रहल छी अहाँकेँ जे दर्शकगण छै जे श्रोता छथिन हुनका सबके जे अहाँ सुना रहल छियै तऽ अहाँ सीधा गाबि कऽ अगर अहाँ हुनका सबके सुनेबै तऽ हुनकर बस कानमे पहुँचतै जेनाकि ओ सुनथिन लेकिन जँ अहाँकेँ चेहरा पर जे अहाँकेँ भाव रहत ओहिसंँ हमेशा हुनकर मतलब मनमे ई चीज ओ ध्यानसंँ सुनै छथिन मनमे ओ चीजकेँ ओ अनुभव करै छथिन ओहि चीज या फिर ओहि चीजकेँ ओ मतलब विजुलाइज करै छथिन एक तरहसँ आ हमेशासँ हमरा ई बात हमरा सिखाएल गेल हँ कि हमेशा अपन चेहरा पर गाबैत काल भाव बहुत जादा जरुरी होइ छै आ शरीरके मतलब शरीर अहाँकेँ स्थिर रहना चाही अहाँकेँ जादा ताल पर अहाँ हल्का हल्का बस ताल पर जेना अपन हाथके ताल पर राखि सकै छी ताल पर चला सकै छी लेकिन चेहराके भाव बहुत जरूरी रहै छै जेनाही कोनो अगर विषाद गीत छै तऽ विषाद गीतमे अहाँकेँ चेहरा पर हल्का उदासीके साथ अगर अहाँ गेबै तऽ ओहिमे जे अहाँ सुर लगेबै ओकर प्रभाव बेसी पड़तै कि अगर अहाँ अगर बस सादा मुँह लै के अहाँकेँ सिर्फ गाबि रहल छी तऽ ओहिमे जेनाकि कोनो खुशी गीत जेनाकि कोनो गीत जेना प्रेम गीत छै ओहिमे अहाँ अपन मुँह पर कनि खुशके मतलब खुशीके भाव आनबै कनि लज्जाके भाव आनबै ओहिसंँ ई हेतै कि सुरके साथ साथ श्रोताके श्रोता ओकर चीजके अनुभव कै सकतै कि ई गाबि रहल छै बिना भावके सङ्गीत किछु नहि छै ई बात तऽ सब जानै छै